तो आज हम बात करेंगे ग्वालियर ज़िले में स्थल चिन्ह पर्यटक आकर्षन क्या हैं तो यहाँ पर ग्वालियर में ग्वालियर का क़िला जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यह देश के बड़े क़िलों में से एक क़िला है जो ग्वालियर में स्थित है चंबल संभाग में तो इस जो क़िले की हम बात करें तो इस क़िले का निर्माण ना अपना आठवीं शताब्दी में किया गया था और इस क़िले को राजा मान सिंग ने बनवाया था तो ये क़िला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है लोग वाग विदेशों से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं इस में कई सारी चीज़ें हैं कोएं हैं बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो जहाँ पर लोग वाग आएंगे हम उन्हें बताएंगे कैसे क्या इस में प्रसिद्ध है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये जो क़िला है अपने ग्वालियर का ये अपना लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये देश के प्रसिद्ध क़िलों में से एक क़िला है यह इसकी ये मान लीजिए कि यहाँ पर लोग वाग इतने एक तरह से ग्वालियर क़िले से ही जाना जाता है ऐसा नहीं हो सकता लोग वाग ग्वालियर आऍं और क़िले को ना देखें यह एक क़िला है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर क़िले के पास में ऊपर एक गुरुद्वारा भी है गुरुद्वारा भी है इसके अलावा इस क़िले की जो ऊँचाई है वो है पैंतीस फुट पैंतीस फीट इसकी ऊँचाई है इस क़िले की